बोले क्या हम बेगूसराय घूमने के लिए आए हैं मतलब घूमना चाहते हैं और कि क्या है मैम कुछ नया नया चीज़ बना है तो आप हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बना

हाँ सुने थे कि तेघड़ा में सुने थे तेहड़ा में स्विमिंग पुल बना है और वहाँ पर अच्छा स्विमिंग पुल है घूमने का जगह भी बहुत अच्छा है और बेगूसराय में पुल भी बना है नया नया वहाँ भी घूमना चाहते हैं

अच्छा ठीक है और बी एम पी भी और बी एम पी भी हम नहीं घूमे थे वहाँ पर भी घूमना चाहते हैं हाँ सुने हैं कि बहुत बड़ा रिफाइनरी है अच्छा ठीक है ज़रूर आएँगे एक बार और दुर्गा मेला भी बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ बेगूसराय में क्या फिर वहाँ जाएँगे इस्टेडियम भी है ना बड़ा और इस्टेडियम भी है ना